जेना पहिले मोबाइलके सुविधा लोककेँ गाँव घरमे नहि रहए चिठ्ठी चलै रहए आब चिठ्ठी केना बाहरके लोग जानतै कोनो चीज घरमे भए गेलै तऽ चिठ्ठी लिखै रहै तकरबाद डाक द्वारा जाइ रहै चिठ्ठी दै रहै डाक पर तब पहुँचै रहै आठ दिन दश दिनमे जानैत रहै ओहिसँ नहि हेतै तऽ चिठ्ठीके फोन पर जला दैत रहए जे बुझतै मरजेन्सी छै तऽ ओतए जे जला दैत रहै तऽ बुझै मरजेन्सी छै ओतए चलि जाइत तैयो आठ दिनमे जानै आठ दिनमे आबै तऽ एहिसँ पहिले एते सुविधा नहि रहै बहुत मोबाइल जे चलए लगलैए से बड सुविधा आब जे विदेशमे आदमी रहै छै तऽ बस की करै छिऐ कॉल कए कऽ तुरत बात कए लए छिऐ की नीक छिऐ की खराब छिऐ ओहिसँ नहि भेल तऽ विडियो कॉलिङ्ग कए कऽ बाल बच्चाके देख लै छी ओहिसँ नहि भेल तऽ की कहै छिऐ अथी हेलीकॉप्टर चलए ओहिसँ अथी भए चलि जाइ छै लोक बढ़िआँ सुविधा छै एहन सुविधा होना चाही एहन सुविधा नहि रहए ई सुविधा जे भेल तऽ बहुत अच्छा लागल बहुत सुन्दर लागल कहलहुँ केना हाएत ई सुविधा बहुत बढ़िआँ भेल